असांजे भारतीय समाज में ॾाढा सारा धर्म ईंदा आहिनि सिंधू सिंधी हिंदु सिख ईसाई मुस्लिम सब इहे असांजे उन में मूंखे त हर धर्म में सुठो लॻंदो आहे हर धर्म जो हिकिड़ो हूंदो आहे और जीअं कोई बि मतिलबु सुठे उन में असांजे उन में त्योहार हूंदो आहे त सभु गॾिजी करे मल्हाईंदा आहियूं और ॿी ॻाल्हि इहा आहे की मतिलबु मां त हर किथे मञिंदो आहियां हर कंहिंखे उन खे वधाईंदो आहियां जीअं भाउ भाउ जी पाण में लड़ाई थींदी आहे कुझु टाइम उहो थींदो आहे पर ॿिए कंहिं सां लड़ाई थिए त अची करे उहो मतिलबु भाउ जो पक्ष खणंदा आहियूं और इन ई करे हिकिड़ो मतिलबु ईअं ई थींदो आहे असांजे समाज में की असांजे समाज में केतिरी बि लड़ाइयूं थियनि कुझ बि थियनि पर असांजो समाजु हिकिड़ो गॾ थी वेंदो आहे और पूरे हुन में भारत में मतिलबु असांजो जेको समाज आहे पूरो हुन में असांजे भारतीय समाज में पूरो सभु हिकिड़ो ई कहलाईंदो आहे असां केॾे बि वञूं कंहिं बि उन खे मञूं कुझ बि कयूं बाक़ी असांजो हिकिड़ो इहो कहलाईंदो आहे